प्रणाम सर मेरा बच्चा में पढ़ता है मंगलम उसको सर छुट्टी चाहिए था सा उसके नानी घर में मामू का शादी है किरपा करके थोड़ा सा बीस दिन छुट्टी दीजिएगा ताकि बच्चा वहाँ से जाए और थोड़ा सा संस्कृतिक समाजिक आयोजन जो हो रहा विवाह हमारे साले जी का हम इससे साथ साथ आनंद उठाएगा और थोड़ा सा आपका भी आभार व्यक्त करते हैं ताकि छुट्टी दें आप ससुराल सर बहुत दूर हमारा कन्याकुमारी ससुराल में दा है बच्चा से ना जन्म से ही मतलब कमज़ोर है समझे ना स्वास्थ्य भी इसका कम कम से कम कमज़ोर है और पढ़ने में थोड़ा है ठीक है ना आप तो गुरुदेव मान लीजिए हैं आपकी कृपया अनुकम्पा बनी है हम पर भविष्य और जैसे हमारे बच्चे का जो है सर ये हमारे बच्चे का कौन सा विषय कमजोर है सर मैथ और लैंग्वेज मता हिन्दी इंग्लिस ठीक है सर और साइंस में उसको समस्या हो तो समझते ना

इसके लिए क्या करना पड़ेगा

ओ उसका भोजन में कुछ करना पड़ेगा अलग से क्या सर मतलब पढ़ाई के संदर्भ में भोजन का भी महत्व है क्या जैसे मौसम अभी गर्मी का आ रहा है सर बच्चे के मतलब अनाज खाना से खाने से भागते हैं तो क्या किया जाए बच्चों को जो है मतलब कौन सा पौष्टिक तत्व दिया जाए या कौन सा मतलब फल खिलाया जाए कि उसको दिया जाए खाने के लिए ताकि उसका पढ़ने में मन लगे और स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहे जिससे उनका मानसिक विकास हो जाएगा सर ना औ मानसिक विकास होने से यह बच्चे जे पढ़ने में थोड़ा सा उत्तेजित होंगे ना

सर ये इम्प्रूव के हिन्दी क्या होता है सर हम हिन्दी भाषी आदमी हैं इम्प्रूव नहीं समझते हैं सर भास ये इम्प्रूव शब्द क्या होता है